हेल्ल' औ मा आङो नै बेरायगासिनोसो दङ आङो ओमफ्राय माबा खबर मा बुस्थु बेलाय ए मा बानलु औ औ नों बानायफेराखै ए दे अ ओरैबायदि खालाम बानलुखौ हाखावदो हाखावनानै एसे फोरान दबदो ओमफ्राय फोराननानै थावखौ गुदुं खालामदो ओमफ्रायो बेवहाय बानलुआव होसनदो आरो माबायाव भयेमाव सोखांनानै ओमफ्राय बेनि उनाव मस्ला मस्लि होदो आरो बे आसाराव होग्रा होग्राखौ होदो ओमफ्राय बेखौ होखांनानै मुख्रा मारिनानै दोनहाबदो उनाव गावनो उनावहाय मोजां जाबोबा सान्दुङाव एसे बरन बरन होबाय थादो आरो बेबायदि नोंलाय मा खालामदों ए औ दे मोजां जादों दे दे सम मोनोबा फोरोंहैगोन आङो नोंसोरनाव थांनानै औ भयेमाव सोनानै दोन भयेमाव सोबानो मालाय हरलिक्स बथलबा साबसिन जायो आरो बै बथलनिया बेबा साबसिन जायो औ बेवहायनो सोदो होनबाना आराम बै प्लास्टिकनिफ्रावबा मुसि जानो गिनांगौ आरोना गरम जायोनालाय बाहाय बांसिन मुसिनो नागिरो दे होनबालाय जाबाय दे औ दे